میں نے اسکول میں تو ایک بار ڈرائنگ کمپٹیشن میں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا ڈرائنگ ڈرا کیا تھا ایک بہت اچھی سی پکچر تھی وہی ڈرا کرنا تھا تو وہ میں نے ڈرا کیا تھا بٹ میرا فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا بنانے میں تو ایک فرینڈ تھا اس نے میرا بہت ہیلپ کیا تو میں نے بنایا کیسے بھی کر کے اس سے ہیلپ لے کر اور پھر میں سیکینڈ ٹائم جب میں نے بنایا تو اتنا اچّھا بنایا میں نے اتنا اچّھا اتنا خوبصورت کیا بتاؤں میرے فرینڈ کہہ رہے تھے تمہیں تو آتا نہیں پھر تم نے اتنا اچھا کیسے بنا لیا

پتہ نہیں مجھے بھی کہ کیسے بن گیے اتنا خوبصورت ابھی بھی وہ آفس کے مین گیٹ کے اوپر آفس کے کمرہ میں آفس میں مظلب لگا ہوا ہے ابھی تک